आर्यभट ज्यांणी शुन्याचो शोद लायलो श्रिनावास रामानुजम ग्रेट असो गणितज्ञ मागीर ब्रम्हगुप्ता सि वी रमणन ज्याणे रमण इफेक्टाचो शोद लायलो आनी तेका नॉबल प्रा पुरस्कार मेळील्लो मागीर विश्वामीत्र सियार ब्रो बोस जांच्यानी बोस इफेक्ट दाखयल्लो आणी आमच्या गोंयातल्यान माशेलकर जेंच्यानी पेटंटन्स जे आसतात ते भायरचे देश व्हरतात ते आमचे इंडियान हे कशें तें दाखोवन दिलें इतलें जाणां हांव